नमस्कार सर जी आपने फ़ोन किया था मेरे को इलेक्ट्री इलेक्ट्रीशियन में जी हाँ मैं मंगल मंगल पांडे की तरफ से फ़ोन

जी सर बताइए तो क्या हुआ

अच्छा जी कहाँ पे पे भैया कहाँ पर होगा ये ऑफ़िस अपना घामापुर साइड तो अभी आपने किसी को दिया है क्या करने के लिए अच्छा तो कुछ आपके दिमाग में कुछ शॉप वॉप जहाँ से सामान ओमान लाने का हो कुछ है कि मैं आपको बताऊँ कुछ शॉप का नाम अच्छा हाँ अरे सर आपने ये मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है हाँ तो सर मैं तो वही करूँगा कि आप वहाँ से सामान लें वहाँ पर अच्छा दाम पर भी अच्छा मिल जाएगा और आपको चलने के लिए जैसे क्वालिटी चाहिए आपको या क्वांटिटी चाहिए वो भी अच्छी खासी मिल जाएगी सर प्राइज़ पैकेज सर रूम आपको ऑफ़िस का एक कमरा कराना है कि पूरा ऑफ़िस करवाना है जी तो कितने कमरे रहेंगे पाँच कमरे और पूरा बल्ब वल्ब का इलेक्ट्रीसिटी का या फिर उसके अलावा कुछ और भी करवाना है मतलब मैं कह रहा कि पाँच कमरे रहेंगे तो उनमें बल्ब वल्ब का ही करवाना है कि ये सब लैंप वैंप और जो अपना

जी सर

जी जी

जी सर

ओके तो आप मतलब

हाँ देखा था वहाँ पर जी जी एंटीरियर पर ही मतलब अन्य साइड चाहिए न आपको वायरिंग दीवार के एक जगह पेंट जाए तो तो सर आप मेरा मोटा मोटा हिसाब बताऊँ सर आपको तो करीबन पाँच कमरे का हर एक कमरे में सर कितने छः से सात बल्ब छः से सात बल्ब लगेंगे दो

एल ई डी लगा रहें सर एल ई डी मतलब आप जी एल ई डी में मतलब आपको कैसी ट्यूबलाइट चहिए कि वॉल इस्टिक वाली लाइट चाहिए रहेगी वॉल इस्टिक की चाहिए जी सर फिर वो वॉल इस्टिक में अगर देखा जाए अगर छः बाय छः का अगर कमरा है आपका एक रूम कितना कमरा कितना होगा अपना छः बाय छः मैं अगर मान के चलूँ यह छः बाय छः या फिर मैं आपके वहाँ पर नाप कर देख लूँगा तो कहा जाए तब भी एक कमरे में पाँच अपन मान कर चलें कि पाँच लगनी है एक कमरे में जी सर थोड़ा मोटा मोटा हिसाब बताऊँ तो दस नौ से दस हज़ार के आस पास आएगा आपका हिसाब जी उसमें सारी हमारी लेबर वेबर सब रहेगी आपके सामान ओमान का रहेगा और सारा काम आपका रहेगा टाइम पीरियड हम आपको बता देंगे कैसे क्या रहेगा बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान लगे तो फिर वो भी बता देंगे सर हम आपको जी सर बाकी मैं आपको सर जब आप बोले तब इस्टार्ट हो जाएगा कल कल आप बोल दीजिए अभी तो मैं सामान मंगवा देता हूँ कल तक सामान आ जाएगा दोपहर तक मैं काम शुरू करा देता हूँ एक दो घंटे बाद फिर जी सर जी जी सर बिल्कुल ए वन क्वालिटी मिलेगी आपको फ़ुल आप चेक कर लीजिए एक एक एल ई डी चेक करना सर आप लगा कर कोई दिक्कत नहीं हमको

सर लेबर वो हमको अभी तो बता नहीं पाएंगे उस उस टाइम पर जब देख लेंगे हम लोग कितने का कितने तक बाई कितने का कवर है तो उस हिसाब से लेबर बताएंगे सर आपको हम

जी जी

एक्स्ट्रा वर्क सर डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कराना है आपको

नहीं नहीं वो एक्स्ट्रा वर्क के फिर एक्स्ट्रा रुपये लगेंगे जी सर बाकी मैं आपको समान आ आ जाएगा समान मंगवा कर मैं आपको को फ़ोन करके बता देता हूँ सर कहाँ कैसे क्या रहेगा आप आ जाइए टेस्टिंग करने के लिए अगर आपको देखना रहेगा सामान पूरा तो जी सर धन्यवाद सर कॉल करने के जी जी सर

नहीं सर दिक्कत नहीं वो तो फिर हम लोग ऐसा कर लेंगे कि वो वॉल को भी थोड़ा पेंट वेंट या पोताई ओताई करके थोड़ा सा ठीक करके वो कर देंगे हम सर जी सर जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए आपका ऑफ़िस भी बिल्कुल चमक जाएगा हमारे काम से एस्टीमेट बजट सर मैं एक बार देख लूँ आपका ऑफिस कितना है फिर भी आप मोटा मोटा हिसाब नौ से दस हज़ार पकड़ कर चलिए पर एक बार फिर मैं देख भी लूँ अच्छे से ऑफ़िस कितने बाय वो वही तो मैं देख लूँ एक बार तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बताऊँगा

जी जी सर बिल्कुल सर जी धन्यवाद सर कॉल करने के लिए